کنویں سے پانی نکالنے کے لئے عموماً یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے پہلے ایک ڈپ کن کن کی جگہ پر پانی کی سطح تک چھوٹا سا ہول کھودے تاکہ پانی کا انفلاس کم ہو جائے پھر ایک خود کار پمپ کو کنویں میں انتہائی گہرائی تک انتقال دینے لئے استعمال کرے تاکہ پانی کو اوپر کی طرف پمپ کیا جا سکے اس کے بعد پمپ کے ذریعے کنویں کا پانی نکال لے یہ کام پیشہ ور پمپ کمپنیوں کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے جو اختصاصی پمپ فراہم کرتی ہے جو کنویں سے پانی نکالنے کے لئے مخصوص ہوتے ہے ان پمپس کی مدد سے آپ کنویں کا پانی بڑی تعداد میں نکال سکتے ہے بغیر زیادہ مشکلات کے بہرحال کنویں سے پانی نکالنے سے قبل اس بات کا خصوصی خیال رکھیے کہ آپ کی بھاری مشنری کنویں کے کنارے پر نہ ہو جس کی وجہ سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے